ہمارے علاقے میں کچھ اچھے کھیلوں کے مراکز دستیاب ہیں موجود ہیں جہاں بچے اور جوان ہر طرح کے لوگ کھیل سکتے ہیں ان مراکز میں الگ الگ طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ فٹ بال کرکٹ بیڈمنٹن وغیرہ یہ مراکز صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں اور ہمارے اندر کی ٹیلنٹ کو ابھارتے ہیں کئی دفع یہاں مختلف ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اور بہت سے کھلاڑی پریکٹس کرنے بھی آتے ہیں ان کھیلوں کے مراکز سے نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ہم لوگوں کے اندر ایک اچھا جذبہ اور ٹیم ورک پیدا ہوتا ہے اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسے مراکز کی حفاظت کریں کیونکہ دہلی جیسی دگہ جگہ میں اس طرح کے مراکز آرام سے فراہم نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ دہلی جیسی جگہ میں بہت آبادی ہے اور بہت کم خالی جگہیں موجود ہیں